आसामा गंसे ओरैबायदि रायजो जेरावहाय गुबुन गुबुन राव गुबुन गुबुन दोहोरोमारि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा थायो बेखायनो बे आसामाव सोलोंथाइनि खान्थियाव गोबां बेले बेजे जानायखौ नुनो मोनो मानोना बयबो गाव गावनि सोलोंथाइयारि बिजों आरो गाव गावनि रावनि सोंलोंथाइ बिथिङाव जौगानायखौै जर'खायै नोजोर होनायखौ लुबैयो बे बिथिङै आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव माखासे समफोराव उन गोग्लैसोनाय आरो माखासे समफोराव खायसे सोलोंथाइयारि खान्थिनि गेजेरजों खायसे रावारि एबा बिजोंफोरखौ गादबजानाय गाग्लेमजानाय बा उन गोग्लैसोनानै थाबोनायबो नुनो मोनो बे बिथिङाव दिनैनि आसामाव अरायबो खर' दिखांना जुजिनाय बा गावनि राव हारिमु आरो बिजोंजों गोग्गोमै सिनायथि होलांनो लुबैनाय बर' बिजों आरो बर' रावनि बाथ्राखौ जोङो मख'नो हायो बर' रावा भारत संबिजिदनि दाइनथि फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव बे रावनि बिजोंआ आसामाव दिनैनिफ्राय बेसेबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो थिसनजादोंमोन नाथाय थिसन जादोंमोनब्लाबो बे रावनि फरायसालिया गिबियाव गुदि फरायसालि थाखोआवल' थिसनजादोंमोन आरो बेबो गासै आसामनाङै थिसननो हायाखैमोन उनफारसे फारियै गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि आरो बिनि उनावहाय मुलुगसोलोंसालि बिथिङावबो बर' रावखौ मोनसे आयदा हिसाबै फरायनो हानाय खाबु जादोंमोन अब्लाबो बर' राव आरो बिजोंनि सोलोंथाइ होनायाव आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया थारैब्ला गोबां खाबु खालामनानै होफैनो हायाखैमोन दिनैनि समावहाय गासै आसामावनो गावबा गावनि बिजोंजों फरायनाय एबा बिमा रावनि बिजोंजों सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ होनायनि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो नाथाय गोबां समावनो गावनि बिमा राव बिजोंजों फरायनो नागिरनायाव जोंनि आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया बेले बेजे लाबोनायखौसो नुनो मोनदों बे बिथिङाव बावैसो सान सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर'नि फरा बिजाब गुबैयै सानखान्थि आरो बिगियान फरा बिजाबफोरखौ इंराजीयाव सेबखांनानै दैथायहरनाय आरो बावैसो सान सिगाङाव आसामनि मख'जाथाव मोनसे सोलोंथाइ खान्थिनि मावखान्थि गुनउत्सब हाबाफारियावबो थाखो द'नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजी रावै दैथायहरनाया बेनिनो मोनसे दुखुनांथाव बिथिं बेखौ नोजोराव लाखिनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव जानाय बे बेले बेजे आरो गोरोन्थिखौ खुद्रिनानै आसाम नाङै खुंजानाय बे बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि द' थाखोनि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइफोरखौ इंराजीजों होनायनि हेंथायै खुद्रिनानै द' थाखोनि गुनउत्सबनि आनजादखौ होहोनाय जायाखैमोन बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन समाव आसामाव सोलोंथाइ खान्थिया बिमा राव सोलोंथाइ होनायाव गुबैयै बर' बिजोंनि बेलायाव माखासे बेले बेजे सोमजिहोदों आरो बर' राव आरो बर' बिजोंखौ जौगानायाव हेंथासो होबोनाय जादों बुंनो थाङोब्ला बेफोर बायदि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों मोनसे राव आरो बिजोंखौ जौगाहोनो नागारै हेंथा होनाय बादिसो मोनदांथि जाखांहोदों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबै आसामनि सोलोंथाइ बिफान आरो आसामनि खुंथाइ सरकाराव थानाय गेदेमा बिथांमोनजों सावरायनायनि उनाव थि खालामनाय जादोंदि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय फरा बिजाबफोरखौ बर' आरो इंराजी मोन्नैबो बिजोङाव सेबखांनाय जाथों बे हिसाबैनो गासै बर' फिसाफ्रा बर' राव आरो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि फरायसाफ्रा गोजोन्नायजों बे बिथांखिखौ आजावनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथावै थांनाय गुनउत्सबनि नुथाइया बयनिबो गोसोआव सोंनाय सोमजिखांहोदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि मोनसे गोख्रों थांखि जाखांनायनि उनाव मोन्नै रावारि बर' आरो इंराजी रावजों सोंथि बिलाइआ फैयालासे इंराजीजोंल' गुनउत्सबनि सोंथि बिलाइ फैनाया थारैनो बयखौबो सोमोनांहोदों आरो समखिखांहोदों बेयो आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव नुजानाय मोनसे गिदिरथार जेंना आरो बे जेंनाखौ थाबैनो बोस्राङाबा बेयो बर' बिजों फरायसा फोरोंगिरि आरो बर' बिजोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार मोनसे इसु जागोन आरो जाय इसुखौ सुस्रांनो थाखाय बर'फ्रा फिन आरोबाव बिग्रायखांनो सरकारनि हेेंथायै बाथ्रा बुंनो गोनां जागोन आसामाव सोलोंथाइ खान्थियाव नुजानाय जेंनाफ्रा बेखिनियावल' जोबनानै थाङाखै गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो बारलांनाय गोलाव समफोराव जों नुनो मोनदों थि समाव बिजाब सेबखांनो हायै थि समाव फरायसाफोरनो बिजाब दैथायहरनो हायै थि समाव सोलोंथाइ बिफाननि मावख'फोराव नांगौ मावख'वारि मावख'गिरि अफिसारफोर दैथायनो हायै थि समाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायै आरो नांगौबादि रोखोमै फरायसाफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय सरकारिया मावथांखि लानो हायैफ्रा जोंनि आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव नुजानाय माखासे जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो हायाब्ला आसामनि सोलोंथाइ खान्थि आरो सोलोंथाइयारि बिथिङाव जौगानाया जोबोद लासै जागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि आसामाव रोंगौसा सुबुं सोलोंथाइ गेदेमा सुबुंफोरा दावगानायाव गोबां जेंना मोनगोन गुबुन फारसेथिं आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव जों नुनो मोनफ्लेबाय थानाय मोनसे जेंनाया जाबाय फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामा लासे लाखिनानै दोनबाय थानाय बेजों लोगोसे सरकारि नङै फरायसालिफोराव फोरोंगिरि मावनाय फोरोंगिरिफोरनि थांना थानायनि राहाया जोबोद गोब्राब जादों जायनि जोहै फोरोंगिरिफ्रा थांना थानो नख'र खुंनो थाखाय फरायसालियाव फोरोंहैनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राहा नागिरनानै नख'रखौ दैदेनबोनो गोनां जादों बे बिथिङाव फरायसालियाव फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बिथिङाव फोरोंगिरिनि नुजाथिनाया गेसें आरो आबुङै गोसो होसारनो हायै जानायखौ नुनायाबो नंखाय नङा गुबुन फारसेथिं सरकारि खालामै फरायसालिनि अनगायैबो सरकारि जाखांनाय फरायसालिफ्रावबो गोबां खाबुफोरनि आंखाल जानाय नुनो मोनो बे बिथिङै सरकारि सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फरायसालि गंसेनि नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जगायनो हायै फरायसालि गंसे सामलायनायाव नांगौ जानाय फरायसाफोरनि गान्नाय जोमनायजों लोगोसे डेक्स बेन्स फरायसालिनि न'मा फरायसालिनि थाखो खथा फरायसालिनि फोरों सोलों आगजुफोर दैथाइ हरनायफ्रावबो आसामनि सोलोंथाइ बिफानाव गोबां बाङाय जानाय एबा एसेल'थार जानायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो आसामाव सोलोंथाइ खान्थियाव गाहाय जेंनाफ्रा दिनैबो जोबनानै थाङाखै जायनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ यारि सावगारिया दिनैबो गोग्गो आरो गोख्रों जानानै फैयाखै